म्हजे मरे इकरा तारखेर फ्लायट आसा गोंयान रीटर्न मोपा एरपोटाचेर सो तुमची टेक्सी अवेलेबल आसा म्हाका मोपा टू म्हापसा ड्रोप करपाक जाय हय कितले चार्जीस घेता इकराशें आनी कांय कमी जावचें ना कारण मरे दुसरे एप्स बीन आसात पय ओला बीन हाचेर उबराचेर ते कमी सांगतात साडे सात्शी आठ्शी बीन अशे सांगता तुमचे इकराशें म्हणल्यार चडूच म्हारग पडले आनी आमी सद्द्या मरे चार जाणा आसात सेम प्रायस आसतली फ्लायट आमची रातची आसा अडेजांक पावता पय मरे मात्शे कमी कर बरें हांव तुका सांगता थोड्या वेळान कॉल करून सांगू काय मेसेज करूं बरें सांगता तुका अशे स्पोट्स पयत जाल्यार तूं सांगता ते मिटराचेर डिपेंड न्ही ते सगळ्याक भोंवडावन हाडीत जाल्यार शेरींग अशें न्ही बायल आनी भुरगी आसात बायल हाऊसवाइफ आनी भुरगीं शिकतात तांचे कडल्यान पयशे कसो घेवं शकता हांव सांगता तुका मागीर कॉल करून